औ बे दख'ना माबा जिजिरिनि ना जारौ दैमु नामा यै ओमफ्राय ओरैनो माबाया आगर गुबै दख'नाफ्रा बेसेबां रेतनि जागोन बेबा माइदि गोनांआ ए औ ओमफ्राय माख्रिफ्रालाय ए मोजां माख्रिफ्रालाय माख्रिफ्रा माख्रि आगर बैग्रि बिबार ए औ मोजांखौनो नांगौ गामियाव दानायखौनो नांगौमोन हाबा दं नालाय औ बियादैनि हाबा दं औ हाबायानो मेरलाथाार बिहामजोबो लायनांगौ बियादैनिबो बिहामजो लायनायनिबो औ मोनसै औ बावला औ ए सफैखादों औ हाबायाबो सानबा ल' खासै एसे खमायदो जारौ एसे खमायदो जारौ दामा बारा जादों औ साराय तिन हाजार होनदों नामा दे तिन हाजार लादो तिन हाजार लादो दे एसे मेरला लागोन थ' आथ खानसो लागोन हाबायानो मोननै दंथारो आथ खानसो लागोन औ बिदिनो बियायजोनिबो लागोन बिजावजालिनिबो लागोन बिदि जाबाय आरो बिहामजो बिमानोबो बिजावजालिनोबो बिबियायनोबो

माथो तिन हाजारनि मोनबोदोंनो बै खाथियाव जोंनि खाथियाव दिफा होननाया दिफा होननाया होनदों आंनि लोगोया मोनबोदों बिसिनावनो होनदों नोंसिनावसो होनबावदों जिजिरि दखान नोंसिनि जिजिरि दखानाव मोनगोन होनबावदोंसो बियो ओंखायनो सोंदां जारौ ए दिफाया थगायनायालाय थगायामोन ए मोजां नुनायखाय सोंहरदां बिदिनो औ दे तिन हाजारखौनो लादो मा जारौ एथ्त' मेरला लानायनि खोथा होनबा औ एसे खमायदो आयु बारा लाब दाजासै मा सिनायखायोना जोंहा लायबाय थाखायोनो आयु बेसेबां बेसेबांनि बिबा ओरैनो बिसिबां लागोन खिनथा हरदो दे एसे तारति थु खौनो लादो होनबालाय तारति थुखौनो लादो दे तारतिथुखौनो आयु मेरला लागोन ना आर जोमग्राफ्राथ' दंखायो ना ओरैनो फाहार जोमग्राफ्रा

औ औ दे उनाव हिसाब खालामसै होनबालाय दामफोरखौ ओमफ्राय बे गामसायाव गामसानि माबा आगर एरखोनाया दङ नोंसिनि दखानाव औ गामसायाव फाहार एरखोनाया औ बेखौबोना मेरला नांगोन हाय बिजामादैनोबो बियाय नोबो बेवायनोबो मेरला नांथारगोन बेफोरखौबो औ औ औ औ ए एभेल एभेल थाबालाय मोजां जायो मोनसेयावनो दखानावनो ओंखायनो सोंहरदां थांनो सोलाबथ'यैखाय जारौ औ औ दे जारौ दोनसै आं औ